जय झूलेलाल जीअं त असांजे महाराष्ट्र में घणनि ई क़िस्मनि जा माण्हू रहनि था हिनकरे आबादी विविधा ती दर्शाती ॾेखारे थी ऐं सभु गॾिजी रहूं था त ग सभु त्योहार पिणु गॾु मल्हायूं था जीअं त गुडी पड़वा जंहिंमें हुननि जो मेन खाधो पिणु असांखे व्यंजन मिले थो प गुर पूरनपोली तंहिंखां पोइ ग गणपती जंहिमें मोदक तमामु जेके आहिनि से फेमस आहिनि तंहिंखां पोइ गुरुनानक जयंती मकर संक्रांति जंहिंमें जेको आहे सो तमामु जेको आहे सो मिलनि था ऐं तंहिंखां पोइ चेटी चंडु जीअं त असांजो चेटी चंडु तमामु सिंधियुनि जो हिकु वॾो ॾिणु आहे जंहिं में झूलेलाल जी पूॼा कई वेंदी आहे सिंधी खाधा रखिया वेंदा आहिनि जीअं त दाल पकवान सीरो जेको आहे सो अहिड़े नमूने उहे ई तमामु घणा अलॻि अलॻि व्यंजन ॾिसी हुन ॾींहं ते झूलेलाल जी पूॼा करे ऐं जेको आहे सो बहिराणा वग़ैरह कढी करे हुन में नची टपी जेको आहे सो इहो ॾिसी करे तमामु विकसित इहो वाधारो थियलु आहे जंहिं करे ऐं गणपतीअ में नवरात्रनि में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा माण्हू जंहिं ॾिसी करे बि तमामु ख़ुशी गणपती त हिकु असांजे बॉम्बे जो फेस्टिवल ॾिसण वटां आहे जंहिंमें जेतिरी धूम हूंदी आहे ॿिए कंहिं बि त्योहार में न हूंदी आहे चेटी चंडु गणपती नवरात्रा इहे तमामु असांजे इन में अॼु बॉम्बे में विकसित थिया आहिनि ऐं इहो असांजे लाइ हिक वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे ऐं ॾिसी करे ख़ुशी थींदी आहे जय झूले